पूजा करब ने अच्छा लागै छै गीत भजन जे करै छथिन मैथिलीमे बाजै छथिन से बहुत अच्छा लागै छथिन दुर्गा पूजा होइ छै काली पूजा होइ छै ओसब अच्छा लगै छै कीर्तन भजन करै छथिन से बहुत मैथिलीमे बाजै छथिन पहिला लोकसब अच्छा लागै छथिन सुनैमे मोन लगै छै बुझलिए बहुत अच्छासँ गाबै उबै छथिन भजन कीर्तन गाबै छथिन मैथिलीमे खूब अच्छा लागै छै प्रोग्राम आओर रखै छथिन खूब बढ़िआँ रखै छथिन सब आबै छथिन देखै रामलीला आओर करै छथिन सबचीज आसिनमे जे दुर्गा पूजा आओरमे सब रासलीला आओर देखबै छथिन सब अहाँके रासलीला रामलीला आओर करै छथिन ओहिजन भजन कीर्तन होइ छै सब अच्छा लागै छै धूप दीप देखेलक सब अगर पूजा जाइ छथिन आओर रातिके प्रोग्राम दै छथिन खूब अच्छा लगै मैथिली कीर्तन सब अच्छा बहुत लागै छथिन ओसब देखैमे खूब सुनैमे अच्छा लागै हइ बुझलिए ओहि सबमे सभगोटा जुड़ल रहै छथिन मैथिली ओ गाना उना गाबै छथिन खूब बढ़िआँ लागै हइ प्रोग्राम उग्राम खूब अच्छा लागै ओसब देखैमे सभगोटा जुड़ल रहै छी ओ सब बुझलिए बहुत अच्छासँ गाबै उबै छथिन कभी रासलीला होइ छै रामलीला होइ छै रामलीला होइ छै तऽ ओहि सबमे देखै सुनै सभ गाबै बजबै छथिन ओहिमे रहै छथिन रासलीला दुर्गा पूजामे नओ दिन दुर्गा पूजा सबदिन रामलीला रासलीला सबचीज गाबै बजबै छथिन मैथिली गाना सब देखै सुनैमे सभ जुड़ल रहै छथिन सब अच्छा लागै छै गान बजानमे